हाँ जी मैम बताइए क्या सुविधा कर सकते हैं आपकी अच्छा अच्छा हाँ मैम अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कितने सात जने हैं ठीक है मैम कर देंगे आपको गाड़ी मैं आपको बता देती हूँ सात जनों का कम से कम मैम पाँच हज़ार तो लग ही जाएंगे रोज़ का और हमारे यहाँ जो भी है चिड़ियाघर चिड़ियाघर है और किला है फूलबाग है और स्टेडियम हाँ मैम हाँ हाँ मैम हाँ जी हाँ हाँ मैम सही बात है सही है बिल्कुल सही सही है जहाँ जहाँ भी आपको घूमना होगा हाँ हाँ किला भी है फूलबाग है चिड़ियाघर है हाँ मैम तो आप बता दीजिए मुझे कितने सात जनें है न

अच्छा नहीं नहीं आप मेरे को वहाँ वहीं पर आ कर दे दीजिए जब आप लोग आएंगे न अरे नहीं आप ये ज़रूर आपको पक्का करना हैं आप वहाँ ख़ुद ही जब आएंगे तो स्वयं दे देना हमें हाँ ठीक है कितने दिनों के लिए तीन दिनों के लिए गाड़ी चाहिए अच्छा चलो फिर वो अपन उस टाइम पर देख लेंगे जैसा भी होगा जितने दिन भी आप रूकेंगे उस दिन का हम चार्ज हाँ हाँ जी ओके मैम ठीक है